में इक्क कुर्ती मंगाई मीशो परा ओह् ओह्दी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नेईं ही बिल्कु्ल गै यूज़ड प्रोडेक्ट हा ओह्दे पर बड़े सारे दाग हे इं'या फट्टी दी ही बिल्कुल अच्छी नेईं ही